میرے خیال میں ہندی اور اردو کی دونوں کی اپنی اپنی اہمیت اور خاصیت ہیں اردو زبان ایک ایسی وہ زبان ہے جس میں کافی زبانیں مل کر بنی ہیں جس میں اردو عربی پیرشین ان سبوں کو ملا کے ایک اردو کا نام دے دیا گیا ہے جس کے الفاظ اردو میں کافی استعمال ہوتے ہیں اسی طرح ہندی ہے ہندی کی جگہ آپ ہندی کی جو زبان ہے ہندی کی زبان میں آپ اردو کی زبان یوز نہیں کر سکتے اردو کی زبان میں آپ ہندی کا استعمال نہیں کر سکتے ہندی میں کچھ واکیہ ایسے ہیں جن کی جگہ پہ آپ کسی اور کا یوز نہیں کر سکتے ہندی ہندی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ ہندوستان میں سرکاری جگہوں پہ زیادہ تر یوز کی جاتی ہے اردو زبان کچھ ہی جگہوں پر یوز کی جا سکتی ہے یہی فرق ہے کہ دونوں میں دونوں اپنی اپنی جگہ پہ الگ الگ اہمیت رکھتی ہیں